हैल्लो हां हां जी हां हां उत्थुआं गै बोल्ला नी आं हां दिक्खो जी पुच्छने आह्ले अस पुज्जने आह्ले आं थोआढ़े कोल अस तुस नेईं घबराओ हिम्मत रक्खो दिक्खो जी भगवान सारें दा ऐ असें थोआढ़े पास्सै थोआढ़े तगर मदद पजानी ऐ उ'दे आस्तै असें इक योजना बी बनाई ऐ थोआढ़े कोल साढ़े जेह्ड़े हाड़ सरबंधी जिन्ने साढ़े इम्प्लाई न कर्मचारी न अस बारी बारी बक्खरी डरैक्शन उप्पर भेजा ने आं थोआ ढ़े कोल बी पुज्जने आह्ले न अज्ज अस तुसें गी अज्ज पुज्जी जाङन अज्ज पुज्जी जाङन ओह् थोआढ़े इलाके च अज्ज गे न ते तुसें गी सब नू पैह्लें इक टैम्पररी शैल्टर इक ऐसा मकान बनाई देना जेह्ड़ा कच्चा मकान जदूं तक पूरा पक्का निं बनदा तां के तुसें ई तत्त थ'म्म होई जाए ते तुस अपने बच्चें कन्नै उत्थै रेही सको दूआ तुसें गी इसलै फूड पैकट भेजे जाङन बनी दी रुट्टी की जे इसलै तुस बनाई निं सकदे थोआढ़ा घर परिवार जेह्ड़ा इक दम सड़क उप्पर आई गेदा ऐ ते तुसें गी फूड पैकट दित्ते जाङन ओह्दे कन्नै तुस अपना ढिड्ड अपने बच्चें दा ढिड्ड भरी सकदे ओ त्रीआ आम जेह्ड़ी दोआइयां जेह्ड़ी कोई सिर पीड़ दी कोई पेट खराब होए दा ऐ कोई बैंडेज चाहिदी ऐ कोई निक्का कट लग्गी गेदा ऐ इक मैडि कल किट जेह्ड़ी ऐ ओह् तुसें गी असें देनी ऐ ओह् बी फर्स्ट एड किट तुसें अपने कोल रक्खनी ऐ त्रीआ कोई फल कोई फल तुसेंगी भेजी उड़गे हांजी असें ओह्दे उप्पर लिखियै भेजना ऐ असें लिखियै भेजना ऐ सिर पीड़ दी दोआई पेट खराब दी दवाई कोई कट लग्गी गेआ तुसेंगी चीरा लग्गी गेआ ओह्दे आस्तै बैंडेड एह् सब तुसें गी लिखी दियां लब्भनियां न ठीक ऐ पर तुसें गी साढ़ा साथ देना पौना तां अस तुं'दे आस्तै किश करी सकने आं जे तुस इ'यां काह्ले पेई गे ते फ्ही निं होई सकदा किश अस दिक्खो जी इक माह्नू गै दुए माह्नू दी जेह्ड़ी संवेदना ना ओह् समझी सकदा अस समझा दे आं असें गी बिलकुल ओह् पीड़ थोआढ़ी ऐ ना साढ़े दिलै तगर पुज्जा दी ऐ पर दिक्खो जी इन्ना जैदा नुकसान होएआ ऐ बारी बारी हर ज'गा पुज्जा दी ऐ सरकार ठीक ऐ सरकार ते इक ऐ ते प्रभावत लोक किन्ने न ठीक ऐ ना ते बारी बारी उं'दे तगर पुज्जा दी तुस नेईं घबराओ अज थोआढ़ा नंबर ऐ थोआढ़े पास्सै जेह्ड़ी टीम ऐ ओह् भेजी दित्ती गेई ऐ थोआढ़े तगर सब किश पुज्जा दा तुस हौसला रक्खो ते अज्ज दपैह्री तक्कर थोआढ़े कोल सारा समान पुज्जी जाग नेईं नेईं तुस थोआढ़ी दरखास्त जेह्ड़ी मंजूर होई गेई ऐ ते तौले गै थोआढ़े तगर मदाद पुज्जा दी ऐ हिम्मत रक्खो ते आखदे आं कोशिश करने आह्लें दी हिम्मत करने आह्लें दी कदें हार निं होंदी जित्त थोआढ़े गै हत्थ च होनी ऐ ठीक ऐ बाकी दूई गल्ल ऐ पानी तुसें इक कम्म करना ऐ थोआढ़ी इक बड़े ओह् करा नें थोआढ़े कन्नै इक रिक्वेस्ट करा ने आं ते तुसें केह् करना कि पानी बोआलियै ठंडा करियै पीना ते बच्चें गी पलाना की जे ऐसी स्थिति च हैजा फैलने दे हैजा फैलने दे मते चांस होई जंदे न ते तुसें पानी घट्ट कोला घट्ट बीह् मिन्ट बोआलना फ्ही ठंडा करियै फ्ही झज्जरू च पाई देना ठीक ऐ उइयो पीना तुसैें उइयो पीना ते बाकी जिन्नी तुस ऐह्तियात बरतगे उन्ना खरा दिक्खो दरोआजा दरोआजा दिक्खो हां थोआढ़े बुहे दे बाह्र पक्का कोई पुज्जी दी टीम बुहा खोह्ल्लो ते सेही अंदर आन देओ उ'नें गी ठीक ऐ चंगा नमस्ते जी नमस्ते जी